गोवा आर्ट एण्ड कल्चर तांचें म्युजीयम सायंस म्युजीयम वायल्ड लायफ खोतीगांवाचें म्युजीयम एक्वेरियम आनी वॅक्स म्युजीयम आनी दुसरें म्हणल्यार आमचे बीग फूट सारकिल्लें जें गोंयचें कल्चर जें आसा तिगोवन दवरपाचें काम करता तसलें म्युजीयम आमच्या गोंयांत मेळटात